मणगणें साखरभात नाचण्याचें सत्व सोजी शेंवया खीर गाजराचो हालवो वऱ्यांची खीर कणगांची खीर नाचण्याचे दोणे सान्नां पातोळ्यो नाल्लाचें चून नेवऱ्यो शंकर पाळ्यो रोसांतले फोव दुदांतले फोव सुके गोडाचे फोव गुलाब जामून पुरणपोळ्यो कणगांची खीर नाल्लाचें चून पुरणपोळ्यो जिलेबी रसमलाई पेडे बक्कम पेडे दुदाचे पेडे सोन पापडी खाजें रेवड्यो साखरे कापां लाडू चिकी बिबिंका दोदोल दोश बुलीना गोडा कापां फेणेऱ्यो मोतीचूर लाडू बेसन लाडू रेवा रव्या लाडू नाचण्याचे लाडू मेथीचे लाडू वन्न पायस मुगाचें कण्ण मुटल्यो सान्नां मेथयांची पेज पंचकाद्य मोदक पेस्ट्री डोनट मस्कापांव लवेंडर केक वायट केक चॉकलेट क्रॅनबेरी केक कॅरट केक गाजराचो हालवो वनिला आयस्क्रीम चॉकलेट आयस्क्रीम बटरस्कॉच आयस्क्रीम टेंडर कोकोनट आयस्क्रीम हेझलनट आयस्क्रीम चुन्न दोणे